हेलो हेलो हेलो दीदी कतयसँ बोलै छी

कुमारखंडसँ बोलै छी की नाम भेल दीदी अच्छा सब्जी आओर बेचै छियै कोन सब्जी बेचै छियै दीदी हमरा पाँच क्विंटल दस क्विंटल लेबै सब्जी की रेट छै की रेट लगायब दीदी परवलके की रेट लगायब करैलाके की रेट लगायब आ झीङ्गा कम आओर नहि करब आओर अगल बगलमे अच्छा आ आरो अगल बगलमे बेचयवला नहि छै अच्छा देखियौक दीदी हमे लए जेबै तऽ बेचबै एतयसँ तऽ अहाँ कम रेट एगो तर बतायब मार्केटमे तऽ पचास चलै छै तऽ हम अहाँसँ पचास लेबै तऽ पचास केना बेचबै ओ चालीस लगाय ओ अच्छा अच्छा आ टमाटर की भाओ यए अच्छा चालीसे देब कम नहि लगायब खर्चा छै दीदी अहाँके बुझलियै लेकिन हमहूँ तऽ लै छियै तऽ एक दिनमे थोड़े बिक जाइ छै कतेक सड़ि पचि जाइ छै कतेक सुखि जाइ छै ह्म्म ठीक छै नहि ठीके छै तब लेबै सब्जी आओर हम पाँच क्विंटल लेबै भऽ जेतै दीदी